मेरा नाम पीहू ऐ ते में मेरा नाम पीहू ऐ ते में अखनूर दी रौह्ने आह्ली ऐं ते मेरा ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ ओह् अखनूर ऐ ते हेलेन स्टडी बास्तै में अपनी चाची कोल रौह्नी होनी आं जम्मू ते जेह्ड़ा मेरा जन्म दिन ऐ ओह् औंदा ऐ बीह् जनवरी ते ऐल्लै मेरी उमर जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ उन्नी साल ते जेह्ड़ी में अपनी पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ बारह्मीं जेह्ड़ी में अपनी कीती दी ऐ सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर तों ते जेह्ड़ा अखनूर बिच स्कूल ऐ नंबर वन स्कूल ऐ ओह् ते ओह्दे बाद में इ'त्थें जम्मू आई दी आं अपनी अग्गें आह्ली स्टडी करने बास्तै अग्गें आह्ली पढ़ाई करने बास्तै ते जेह्ड़ा बारहमीं बिच मेरे सब्जेक्ट हे नॉन मेडिकल ते हून में रक्खे दा ऐ आर्ट्स ते ओह्दे बिच मेरा जेह्ड़ा मेजर सब्जेक्ट ऐ ओह् ऐ इंग्लिश लिट्रेचर ते जेह्ड़ा माइनर ऐ ओह् पॉलिटिकल साइंस ते ओह्दे नाल गै में एन सी सी बी रखी दी ऐ ते एन सी सी रखे दा ऐ कि मेरा जेह्ड़ा मेरा जेह्ड़ा सपना ऐ ओह् ऐ आर्मी बिच जाने दा ते ओह्दे बास्तै में सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ा इक एग्ज़ाम दित्ते दा हा जेह्ड़ा नमां नमां आया हा एन डी ए दा एग्ज़ाम जेह्ड़ा गर्ल्स आस्तै निकले दा हा सारें कोला पैह्लें में ओह् दित्ते दा हा वट् ओल्लै मिगी इ'न्नी नॉलेज़ निं ही ते ओह्दे बाद में ट्राई निं कीता बिकॉज क्योंकि मिगी लगदा कि नेईं निकलना बिना कोचिंग दे ते में इक्कै बारी दित्ता ओह्दे बाद मेरी एज़ होई दी ही ते हून एन सी सी बी रखी दी ऐ ते मेरी फैमली बिच मेरी ना ज्वाइंट फैमली ऐ सारे कट्ठे रौह्ने आं अस ते मेरे दादू दी डेथ होए दी ऐ मेरी दादी दी डेथ होई दी ऐ ते मी लगदा त्रैऽ चार साल होई दे ऐ ते ओह्दे बाद मेरी फैमली बिच मेरे भापे दे चार भ्राऽ ऐ ते इक भैन ऐ ते मेरी जेह्ड़ी अपनी फैमली ऐ ओह्दे बिच अस चार जीव रौह्ने आं में मेरी मम्मी मेरे भापा ते मेरा भ्राऽ ते मेरी मम्मी दा नांऽ आशा कुमारी ऐ ते भापे दा नांऽ मेरे रविन्द्र सिंह ऐ ते भ्राऽ दा नांऽ मेरा विशाल ऐ इ'यां उसी स्कूल बिच प्रत्युष बोलदे ऐ ते मेरा जेह्ड़ा भ्राऽ ऐ मेरे कोला दा छेऽ साल निक्का ऐ ते ते छेऽ साल निक्का ऐ ते मेरे जेह्ड़े भापा ऐं ओह् इक आर्मी पुलिस बिच कम्म करदे ऐ ते मेरे जेह्ड़े मम्मा ऐ ओह् टीचर ही पैह्लें ते ओह्दे बाद उ'नें छड्डी ओड़ी ते हून एम ए बी एड ऐ मेरी मम्मी ते उ'नें जेह्ड़ी एम ए बी एड ऐ ओह् कीती दी ऐ पॉलीटिकल साइंस बिच कीती दी ऐ ते जेह्ड़ी मेरी हॉबीज़ ऐ मेरे जेह्ड़े मन पसंदीदा खेल ऐ ओह् ऐ बैडमिन्टन ते में अपने भ्राऽ नाल कदें कदाल क्रिकेट बी खेलनी आं क्योंकि मिगी बड़ा पसंद ऐ क्रिकेट ते ओह्दे बाद मेरा जेह्ड़ा सपना ऐ ओह् ऐ आर्मी बिच जाने दा ते ओह्दे बास्तै में बड़ी कोशिश कर रही आं ते जेह्ड़े मेरे दादू जी ओह् बी आर्मी बिच हे ते बचपन तो मिगी आर्मी दी यूनिफॉर्म बड़ी पसंद ही तां करियै में एन सी सी ज्वाइन कीती ऐ ते मेरे घरें आह्ले बी में एन सी सी ज्वाइन कीती ते हून में